دہلی کے اندر مختلف قسم کے خطے ہیں مختلف طریقے کے محلے ہیں کچھ تو پوش کالونیز ہیں جہاں پہ بڑی فیملیز رہتی ہیں جہاں پہ سیاستداں رہتے ہیں جہاں پہ بڑے بزنس مین رہتے ہیں اور کچھ ایسے علاقے بھی ہیں جہاں پہ مزدور اور غریب طبقہ رہتا ہے اور سب سے اور کچھ ایسے بھی ہیں جہاں پہ متوسط طبقہ رہتا ہے اور اگر مذہب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہندوستان میں فسادات کی وجہ سے گھیٹوائزیشن کہ طرف رجحان بڑھا ہے اور عام طور سے لوگ اپنے کمیونٹی والوں کے ساتھ ہی رہنا پسند کرتے ہیں اور کچھ ایسی آبادیاں بھی ہیں جہاں پہ کچھ خلط ملط بھی ہے لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک ایک طرح کا کنسنٹیشن جو ہے ہے اور ہر جگہ لوگ ان محلوں کی طرف منھ کرتے ہیں جو ان کی اپنی کمیونٹی کے بلانگ کرتے ہو یہاں پہ مثال کی طور پر او جیسے پنجابی باغ ہے ٹھیک ہے یا اسی طرح ذاکرنگر کا ایریا ہے تو عام عام طور سے الگ الگ محلوں میں جو ثقافتیں ہوتی ہیں وہ کمیونٹی وائز بھی بدلتی ہیں اور جو کلچر ہوتا ہے وہ اور جو لیونگ اسٹائل ہوتا ہے کسی بھی انسان کا اس میں فرق آتا ہے طبقے کے حساب سے